हलो हलो जहाँ कार बुकिंग होती है आप वहीं से बोल रहे हैं जी मेरे को बुक करवानी है कैब

हाँ मेरे को जाना है मेरे दोस्त लोग सबको जाना है तो पिक पहले भी करवाई थी आपकी कार बुक जी फिर से करवाना है जी मैहर के लिए जी कितने पैसे लेंगे आप जी दस हज़ार थोड़ा कम नहीं होगा जी हाँ थोड़ा बताइए आप हाँ दस हज़ार में से जी आठ हो जाएगा ठीक है हाँ हम लोग बहुत सारे जन हैं दस लोग हो जाएँगे

हाँ मैहर के लिए चाहिए तीन दिन लग जाएँगे आप बताइए पेमेन्ट पेमेन्ट के अभी कर दें कि आप जब कार कार लेने आएंगे जब लेके आएँगे आप हाँ जी अभी आधी कर दे रहे हैं ओके फिर आधा पूरा जब आप कार लेने आएँगे जब कर देंगे ठीक है हाँ हम लोगों को घूमने जाना है पहले भी आपकी बुक कर चुके हैं कार इसलिए आप ही की करना चाहते हैं

हाँ तीन दिन लग जाएँगे मैहर के लिए चाहिये